कोई लगभग दो ज्हार बीह् दे बिच्च साढ़े ग्रां तिती बिच्च सीआरपीएफ कैम्प बिच इक स्पोर्ट सेक्टर दी तरफा इक प्रोगराम जेहड़ा आरगेनाइज कीता गेआ जेहदे बिच्च उनें टूर्नामेंट आरगेनाइज कीती फुटबाल दी ओह्दे बिच्च उनें बक्खरे बक्खरे ग्रां दियें टींमे गी उनें सनाई ओड़ेआ सनेहा देई ओड़ेआ के इत्थै साढ़े ग्रां तिती बिच्च फुटबाल दी टूर्नामेंट होनी ऐ ते अपनी अपनी टीमां बनाइयै ते इत्थै लेइयै आओ ते खेलो जेह्के जितगे उनेंगी प्राइज बी दित्ते जाने ना ते ओह्दे बिच्च साढ़ी इत्थै सिढ़ा दी टीम बी ओह्दे बिच्च भाग लैता ते उत्थै खेलने गी गे ते जेल्लै उत्थै खेलेआ असें साढ़े बच्चें गी जेल्लै एहदे बारे च पता लग्गेैआ कि इत्थै ऐसी ऐसी कोई टूर्नामेंट होने आहली ऐ फूटबाल दी ते जेहके बच्चे इया अबारा गर्दी करदे हें इक असें कुसै कन्ने पंगे करदे हे ते बखरी गंदे गंदे कम्मे बिच्च लीन होई गेदै है ओह् बच्चे बी जेल्लै उनें एह सुनेआ ते ओह् उस कम्मै गी छोड़ियै अपने खेल आहली तरफ उनें ध्यान देना शुरु करी ओड़ेआ उनेंगी थोह्ड़ा ऐबी इक लालच होई गेआं कि दिले बिच्च कि आसें गी बी कुछ थ्होना ऐ मगर इब्भी इक चगीं चीज़ ही चलो उनें गंदी आदतें गी छोड़ियै अच्छी आदत अपनाई किसे लालच दी बजह कन्नै चलो लाई चाहे जेहदी मर्जी बजह कन्न्नै अपनाई ते उंहे अपने खेलना शुरु करी ओड़ेआ रोज जंदे रेह् अपने घरे फुटबाल जेहड़ा उनें कदें दिक्खे दा बी नेई हा उंहे बी घरे आहलें गी फोरस करिये फुटबाल मंगवाया ते अपने प्रैक्टिस करदे रेह् फ्ही टीम बनाई गेई ते ओह्दे बिच्च मिम्मी भागेदारी लैती ते असें उत्थै टूर्नामेंट बिच्च अपना भागीदारी लेइये करकयाल बिच्च ओह्दे बिच्च अस सैकन्ड़ आए ते जेह्की जेल्लै सैकिन्ड़ आए आसें गी कोई पता नेई ऐहा के आसे गी प्राइज बिच्च थोहना केह् नेईं थ्होना जेल्लै उत्थै दिक्खेआ आसें गी पदंरा जहार रुपया थ्होआ कन्नै उत्थे शा असेंगी इक ट्रिप बी थ्होई ज्हाजै उप्पर असें कदें सोचे दा बी नेई हा कदें ज्हाजै उप्पर बौहगे मगर इस स्पोटस सेकटर ने जेहका एह् अपना फुटबाल दी टूर्नामेंट इत्थै कराई असेंगी इक ओह् दित्ता कि अस बाहर जाइयै ज्हाजै उप्पर बेहियै बाहर धूमने गी जाह्चै ते कन्नै अंसेगी बर्दियां बी दित्तियां गेइयां सटरफ दित्ते गे जेह्दे कन्नै फुटबाल खेलदे है बड़ी सारी चीजां दित्तियां गेइयां ते जिसलै असें घर आह्नियै दस्सेआ साढ़े ग्रां आहले लोकें गी पता लग्गेआ गी इन्ना किश थ्होआ फलाने दे जगते गी उनें इयां खेल्लेआ ते उनें बी अपने जागतें ई बी उनें समझाया ते जागत बी इस तरफ अपना स्पोट्रस आहली तरफ खेलने आह्ली तरफ उंदा ध्यान बी मुड़ी आया ते ओह् बच्चे बी बाकी गलत कम्म छोड़ियै् अज्ज खेलने आहली तरफ ध्यान दिंदे अपना खेलने गी जंदे रोज अपना हैल्थ दा ध्यान रखदे फिटनेस दा ध्यान रखदे उऊां गै उंहे इक बारी कटरा बिच्च बी उनें रण फार फन इक रनिनंग कम्पिटिशन आरगेनाइज कीता हा स्पोटस सेक्टर ने जेहदे बिच्च उनें उत्थै बी बड़े सारे प्राइज है केइंये गी साइकल थ्होऐ केइयें गी बक्खरियां बक्खरियां चीजां थ्होइयां हियां जेह्के विनरस हे ते उनें सारें गी रियासी ड़िस्ट्रिकट च किन्ने बी एरिये दे बच्चे हे उनें सारें गी न्यौता दित्ते दा उनें सारें ई पाटीस्पेट कोई बी करी सकदा हा ते सारे बच्चें ओह्दे बिच्च ध्यान दिता हा ते बच्चे गतल संगते कोला दूर होइयै स्पोट्रस दी तरफ गै घ्यान दिंदे रेह् ते अज्ज अस दिक्खिये कटरा स्टेड़ियम बिच्च उत्थै बी बच्चे अपने किश फुटबाल खेल्ला दै किश बालीबाल खेल्ला दे किश रनिंग करा दे कुछ आरचरी करा दै ते अलग अलग गेमे आहली तरफ ध्यान देआ दे जेहका के स्पोट्रस सेक्टर ना हर साल बिच्च केंई प्रकार दे इत्थै प्रोगराम जेहके ना ओह् आरगेनाइज करदे ना ते बच्चे गी मंच प्रदान करदे ना बच्चे अपना उत्थै अपना जिन्ना बी उंदा अदंर टेलैंन्ट है उसी प्रसुत्त करदे ना ते उंदा जेह्का स्पोट्रस सेक्टर आहले ना उंदा बिल्कुल आदर समान करदे उ'नें गी प्राइज डिस्टरीब्यूट करदे जेह्के बिनरस होंदे ते इ'यै के इं'दा बेनीफिटस इ'यै है कि बच्चे जेह्के गलत सगंत बिच्च हे जिन्हे बच्चे गी कोई मंच नेईं मिलदा हा उंदे अंदर टेलैंन्ट ऐ हा बट मंच नेईं मिलदा हा ते ओह् मंच कुन्नै स्पोट्रस से्कटर ने प्रदान कीता जिने बक्खरे बक्खरे टूर्नामेंटस गी आरगेनाइज कराइयै चाहे ओह् रनिंग दे होन जां ओह् फुटबाल दे होन चाहे ओह् क्रिकट दे होन कुसै बी प्रकार दे प्रोगराम होन उ'नें गी एह् जेह् आरगेनाइज करियै उ'नें बच्चे गी फिटनस दी तरफ उंदी हैल्थ दी तरफ जागरुक कीता ऐ ते बच्चे गलत सगंत कोला दूर होइयै अजकल अपनी पूरा फिटनस दा ध्यान रक्खै दे न इयै न एह्दे बैनीफिट